ہندوستان میں فیسن بہت سے چل چکے ہیں جیسے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں سب اور یہ غلط ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں سمپل سے کپڑے پہنتے ہیں شلوار سوٹ جیسے کہ پردے والے کپڑے باہر میں سب جگہ دلّی دلّی بمبئے جہاں بھی یہ سب جگہ ہندوستان میں جتنی بھی جگہ ہیں سب جگہ کپڑے چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے ہمارے پردے میں رہنے کا ہے پردے میں پردے والے کپڑے پہنیے پردے سے رہیے ہم جو ہے نا ہم پردے میں رہتے ہیں ہم پردے والے کپڑے پہنیے آپ ہمیں تو پسند ہے سمپل کپڑا شلوار سوٹ بہت بہت جگہ بہت سارے عورتیں پہنتے چھوٹے چھوٹے کپڑے جنس ٹاپ پلازو کرتی جو بھی ہے سب پہنتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے یہ غلط بات ہے ہم ہم تو پہنتے ہیں ہمارے یہاں پہنتے ہیں سب کو پسند ہے شلوار سوٹ شلوار سوٹ پسند ہے سب کو شلوار سوٹ ہی پہننا چاہیے ہم کو پردے میں رہنا چاہیے پردے والے کپڑے پہننے چاہیے بہت جگہ دلّی بمبئی کلکتہ پنجاب سب جگہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے جیسے کہ بہت چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے شلوار سوٹ ہی پہننے چاہیے پردے میں ہے پردے میں ہی رہیے پردے والے کپڑے پہنیے پردے والے کپڑے ہی پہنیے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جنس ٹاپ پلاجو کرتی شرارہ گرارہ جو بھی یہ سب فیشن ہے فیشن کے طور پہ چل چکے ہیں سب نئے نئے فیسن نکل گئے پاکستانی ڈریس جو بھی ہے سب